हा हलो जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल हा हा हा हा इहो ॿुधायो तव्हां कहिड़े इन ते कम करे रहिया आहियो प्रोजेक्ट ते इहे सो सोशल जो हा सोशल जो हा हा सिनियर सिटीज़न हा हा हा हा हा हा असां बि सिनियर सिटीज़न आहियूं असां बि हा हा हा हा सतरि साल उमिरि आहे मुंहिंजी बि हा हा हा उहा तव्हां जी त साईं वॾो एक्सपीरियंस हा उहा त आहे न न न साईं हिकु मां लहरे माण्हू जी कीअं कमाल आहे ज़रूरत आहे साईं तव्हां ईअं चओ त इएं न चयो साईं कमाल आहे असांजी उमिरि बि तव्हां खे लॻे साईं हा हा हा हा हा हा हा हा सोशल वर्क में हा सोशल वर्क में मां असां बि कंदा आहियूं जिथे ॾिसंदा आहियूं कोई मुंझियल हूंदो आहे रस्ते ते नज़र ईंदो आहे साईं त पंहिंजो थोरो घणो टाइम कढी करे बि या देरि सां वञे करे बि न मां घणनि सां ईअं कंदो आहे ईअं बस में वञू काथे वञू रूटनि ते मां कोशिशि कंदो आहियां कोई परेशान त बीठो आहे कोई ॾिसा पोइ घणा ई कोई न कोई हा घणा ई साईं ॾह पंद्राहं माण्हू विचारा मिलंदा इन पोइ घणियाल बीठो हूंदो आहे त बस में बि चाढ़े छॾंदो आहे कि बस चढ़ो आराम सां हिते ईअं लहिजो ऐं कंडक्टर खे चए छॾंदो आहियां जो अंजान हूंदा आहिनि केरु हूंदा आहिनि इहो सोशल वर्क थियो मां घणा खे ॿारनि खे ॾिसंदो आहियां विचारा नंढा आहिनि कीअं आहिनि घणा उन खे ॿार खे स्कूल बि मां छॾे ईंदो आहियां घणनि खे नंढा हूंदा हा हा उन्हीअ ते बि मां ईंदो आहियां हा हा हा सोशल हा हीअं साईं असांजी हाणे गिफ्ट आहे इहे तव्हां जी असांजी इहे असांजी गिफ्ट मिलियल आहे हिकिड़ी इहे असांजी गिफ्ट थी हले पई हा हा हा हा हा हा हा घणो कुझु त उहो पाण मिलण जे करे न उहो मिलण पाण असांजो डबल ई थी वेंदो आहे उन सां कुझु पंहिंजी बि जेका लिखियल हूंदी आहे उहा बि निकिरी वेंदी आहे कुझु मिलियल उन सां पंहिंजी लिकियल बि ॿाहिरि निकरी वेंदियूं आहिनि त उन सां पोइ उते असां उन में उहो भॻवान ते कुदरती उहो अची वेंदियूं आहिनि या त कोई परेशान ॾिसंदा आहियूं छा ॾिसंदा आहियूं उन जो टाइम कढी करे चाहिं पाण जे उहो बि पहिरियां उन ते कंदा आहियूं इहे माण्हू घणा घणा ॿ चारि माण्हू साणु हूंदा आहिनि इएं बि अॼुकल्ह बढ़िया आहे त छो थो करे चयो न भई इहो ज़रूरी आहे तव्हां हू ॾिसां थो बीठो आहे परेशान त इन खे चाढ़िया आहे या क्या इहो कमु पहले ज़रूरी आहे ॾाढो ज़रूरी अॼु त हाणे सही वक़्तु बदिलजी वियो आहे असांजे तव्हां हाणे तव्हां त असां वधीक उहो ॾिठी न अथव मुंहिंजे टाइम में त घणा माण्हू तंहिंखां पुछंदासीं साईं ॾाढी सेवा कंदो आहे ॾाढो छॾे ई न ईअं चीज कीअं कंदा हुया ॾाढो इन जो कंदा अॼुकल्ह त उहा घटि थी थिए पई असां उहो टाइम कीअं विसारियूं हा ॿियों ॿुधाए तव्हां हा

हले थी हा उन सां ई थींदो उहा ई चवां थो हा हा ईअं जो कंदा आहियूं न पाण मन खे ख़ुशी थींदी आहे कमु करे न मन खे ख़ुशी थींदी आहे ऐं चवंदा आहिनि हा फ़ाइदो आहे फ़र्ज़ु अलॻि आहे पर हा हा पाण खे थो थिए हा हा पाण आयो आहे सेल्फ सेटिसफैक्शन नालो खण न इहो ई थींदी आहे मन जी ख़ुशी सेटिसफैक्शन आहे मन जी ख़ुशी बचपन हा ॿियों सभु ठीकु हा हा हा हा ख़ुशी लाइ घुरनि था पंहिंजो पंहिंजो आहे साईं हा हा हा ख़ुशी मिलंदी आहे साईं त हलंदा आहिनि साईं चवंदा आहिनि उहो थींदी आहे उहो हा या वरी हितां कोई इन में आहे त उन खे सलाहु ॾियण में कोई ॾिठा मुंझियल हूंदा आहिनि सलाहु ॾियण में बि शायदि कमु अची वञे सलाह बि ॾींदा आहियूं सुठी सुठो कमु आहे न साईं हा उन खे पूरो कर त सकियो हा हा हा हा हा खपे हा हा हा हा

हा हा हा हा हा सेवा आहे हा ॿियों साईं सभु ठीकु

हा हा हा

हा हा बिल्कुलु साईं हा सेवा आहे हा सेवा आहे साईं हा उहा त आहे हा हा जेके आहे सेवा करण वारे खे जे सेवा करण वारे खे बि ॾिसूं था न उन्हीअ में बि साईं उहो आनंदु ईंदो आहे हा हा बंदि कयां थो बसि हा हा हा हा हा हा हा हा हा चङो साईं महिरबानी हा हा हा हा निंड सुठो ईंदी हा हा हा हा हा हा चङो साईं हा हा साईं जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल